गोदो जोंथ' गेलेयोमोन फुटबल बिदिनो खाबादि ओमफ्राय जुमब्राफोरखौबो गेलेयोमोन आरो बल गैलाबा गोदोनि दिन नालाय ओमफ्राय बिदिनो बल खौ दुरुं फाननानै गेलेयोमोन आरो फित्तु गेलेयोमोन आरो गोदो जोङो ओमफ्राय दाथ' मबाइल जोंनो गेम गेलेयो आथिखालनि गेलेमु गेम गेलेग्राफ्रा गथ'फ्रा गथ'फोरा आथिखालनि गथ'फोराथ' दा सोलायबायना दा गोदोनि दिन गैलिया मबाइल गेम गेलेयो दा माबा माबि बायदिसिना मबाइल आवनो गेलेयो आरो मेल्ला गेम गेलेग्रा ओंखार गेम गेलेग्रा ओंखारबायना बेफोरजोंनो गेलेयो दानि दानि गथ'फ्रा आरो आथिखालनि दानि गथ'फ्रा गोदोनि गोदोथ' जेबो गैयामोन नालाय दा मबाइल ओंखारबाय बायदिसिना माबा बायदिसिना ओंखारजोबबाय ना आथिखालाव दा दानि गथ'फ्रा बिदिनो गेलेयो आरो गोदोथ' नों मबाइल बो गैयामोन जेबो गैयामोन बिदिनो जुमब्रा बल जों जोलाबायोमोन बायदिसिना गेलेयोमोन आरो गोदो गोदोनि गथ'फ्रा मबाइल थबाइलथ' गैयामोन नालाय गोदोनि गोदो गोदोदायहाय दासो इसे अनेख सोलायबोबाय ना अनेख सोलायबोबाय माने दा मबाइल गेम माबा माबि पाबजि फ्रि फायार बायदिसिना गेलेयो आरो